धर्म शब्द से धार्मिक बनता है धर्म का विश्लेषण और विशेष रूप धार्मिक का होता है और धर्म मानव का सबसे जीबन का मूल आधार है इस आधार के ऊपर विश्वास सर्वोपरि है जो हम धर्म को मानते हैं वह कितना सटीक है या कितना कारगर है ख़ास करके जातीयता से हट करके या जाती के रूप में आज के जो धर्म हैं सिर्फ मानवता को छोड़ करके जातीयता पर निर्भर हो रही है जो बहुत बड़ा साइन ऑफ इंडोगेसन बना हुआ है पूरे विश्व के लिए एक चुनौती हो रही है और यह विनाशकारी कारण पैदा कर रहा है धर्म का एक ही अर्थ होता है जो अपने हित में हम बोलते हैं यदि उसपर दूसरों के हित के लिए लागू किया जाए दूसरे के ऊपर लागू किया जाए तो उतने ही परी प्रिय लगे और यदि हम अपने पर लागू करते हैं तो मी निजी स्वार्थ से बनाया हुआ जो सिद्धांत होता है वह धार्मिक विश्वास को व्यक्त करने में केवल जाती तक ही सीमित रह जाती है आज की धार्मिक विचारधारा विश्वास को छोड़ करके नहीं विश्वास को लेकर के विश्वास को एक ऐसी प्रेरणा के द्वारा जगाया जाए जो सत्य क्या है और सत्य की कसौटी से जुड़ा हुआ जो सिद्धांत होता है वह सब के लिए प्यारा हो सब के लिए हितकारी हो आज भले ही में ध्यान देकर के जब देखा तो हमारे भारतीय संविधान जो है पूरी तरह से सत्य और धर्म पर ही आधारित है जिसमें हर वर्ग के लोगों के लिए हर अमीर हर गहरीब और छोटे बड़े माँ बहनें भाई बंधु अपने व्यापार के द्वारा अपने विकास के रास्तों के द्वारा जो एक आयाम रेखा तयार कर रहे हैं उसका मूल आधार धर्म है और धर्म का एक ही अर्थ होता है सत्य के गले में बंध जाना सबके लिए हित की बात सोचना सबके लिए शांति और सुख की कामना करना और इसमें इन विचारों में जितनी बड़ी हम विश्वसनीयता को हम व्यक्त करके हम चलें वही हमारा मूल धर्म है अगर यह सत्य की कसौटी से निजी स्वार्थवश बना लें तो हमारे अपने लिए तो बहुत अच्छा होगा हम तो जी लेंगे लेकिन शेष लोगों की क्या दशा होगी ख़ास करके जब में एक पढ़ा था व्हाट इज गोइंग टू बी ऑफ दिस वर्ल्ड इस संसार का क्या होने जा रहा है क्या होने क्यों यह जलने जा रहा है बर्बाद होने जा रहा है और धार्मिक विश्वास के जो निजी स्वार्थवादी के कारण वह विनाश के चक्र में आ रहा है इसीलिए इसे परे हो करके सभी धर्मों का एक ही अर्थ होता है गले में लग जाना साधु संतों के आप देखिए गले में माला बांधते हैं एक एक छोटी छोटी चीनियाँ होती है जब ए जिसको जब मालों में छोटी छोटी जब तिनियाँ मिल जाती है तो समूह का गुण थोड़ी हीं रंग थोड़ी हीं अलग हो लेकिन जब माला बन जाता है तो सभों के गले में शोभा देने लगता है इसीलिए धर्म सभी धर्म सब धर्म मिलकर एक हों सब विचार हों एक सच्ची भावना सम्म में रहे चाहे मानव जीतने अनेक हो यही हमारा संदेश है यह हमारी विचारधारा है विशेष